हेलो मां कुझु ॾींहनि खां ध्यानु वेठी ॾियां त मुंहिंजे मोबाइल में डेटा जल्दी खतमु थिअण लॻो आहे सेटिंग में ॾिसण सां ख़बर न पयी त मां हिक नई ऐप डाउनलोड करे डेटा जी निगरानी कंदसि